जय झूलेलाल जी हींअर असांजे शहर में मकान वठणु दुकान वठण में ॾाढी मुसीबत थी पए छोत मां हींअर मकान भाड़े वठूं त बि चवंदा भई यारहं महीने जो कॉन्ट्रेक्ट कर भई यारहें महीने तव्हां खाली करे ॾींदव न करे ॾींदव इहे सभु कानूनी कार्यवाहियूं ॾाढियूं वधी वियूं आहिनि पर हाणे त वरी दलाल रखियल आहिनि हर हिक ॻाल्हि जा मकान भाड़े खपे त बि हुनन खे चवणो पए न बेचा थो खपे त बि वठणु उन्हनि खे चवणो पए प्रोपर्टी या प्लॉट वठिणो हुजे त बि उन्हनि खे दलालनि खे कॉन्टेक्ट कयूं पोइ काग़र या कुझु खुटंदा हुजनि धिक्का विक्का सभु पंहिंजे मथां कुझु बि न पाण खे पैसा ॾेई न जिंद छॾाइणु आहिनि पर कानूनी गार्ड वारियूं ॾाढो थी लड़नि निॼा धिक्का था खाइनि हाणे हे खणी अचो हो खणी अचो काग़रनि जी ज माथा कुटा पाण दलालनि खे ॾेई पैसा ॾेई जिंद छॾाए छॾंदा आहियूं इहो वरी हिकु सुखु थी पियो आहे पंहिंजे लाइ जय झूलेलाल